हैलो हँ बोलू ओ कोन कलरमे हँ बना देबै भेज दू

एखन तऽ महँगाइ हइ अभी मतलब कि पाँच सए हजार रुपैआ लागि जायत मतलब कि लाल हइ गुलाबी हइ ऑरेंज कलर हइ मतलब कि काला कलर हइ गुलाबी कलर हइ ईसभ कलर बना सकैत छियै मतलब कि एक दिन लगिए जेतै टाइम एक दिनमे बना कऽ बस दुबारा दिनमे दऽ देब ई काम तऽ लगभग हम दसो पन्द्रह बरससँ कऽ रहल छी हमर घर सीतामढ़ीमे चायपट्टीमे अइ अ अहाँ कहाँसँ बोलैत छी ओ तऽ ठीक हइ तऽ भेज दू हम बना देब हँ काहे न मिल सकैत छै देब हम महीनाके मतलब कि आब जितना होतै दस हजार होय बारह हजार होय जितनाके महीना मिलतै ठीक हइ ठीक हइ बहुत अच्छा डिजाइन हम बना देब मतलब कि मोरके फूलके सभके डिजाइन हम मतलब कि अच्छासँ बना देब ठीक हइ ठीक हइ अहाँ जितना भेज देब हम उतना हम बना कऽ अहाँके हम भेज देब ठीक हइ जैसे हइ कि मोरके डिजाइन हो गेलै हाथीके डिजाइन हो गेलै मतलब कि सुग्गा उग्गाके डिजाइन हो गेलै किछो कइछोके डिजाइन बना कऽ हम भेज देब अहाँके कोइ हम सीतेमढ़ीसँ सीखली हे मतलब कि उ साड़ी उड़ीपर काम करली मतलब कि आब रहे तऽ अपना कोइ मतलब कि लहठीए उहठीपर हइ तऽ नग उग चढ़ा लेली या कुछो करली सबपर चढ़ा लै छी शूट उटपर मतलब कि ब्लाउज उलाउज सी लै छी ओहिपर कढ़ाइ उढ़ाइ करि लैत छी ठीक छै